ناسک ضلع میں اگر مالیگاؤں میں ہے تو پاور لوم انڈسٹری کافی ہے جس پہ کپڑے کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے یہ اور ناسک میں انگور کی پیداوار زیادہ ہے تو وہاں وائن مینوفیکچرنگ کی فیکٹریاں بھی ہیں